आबादारिफोरा गावसोरनि जिब जुनारफोरखौ एबा मोसौ मैसोफोरखौ अननायजों अननायनि गेजेरजों जिगाब गांसो दाना आरो गुन्दैफोरखौ जाहोनानै अन जोथोनै लानायजों लोगोसे सान्दुं अखानिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय थाग्राखुलि बानायनानैबो होयो